हाँ जी नमस्ते अच्छा किस लिए चाहिए आपको लोन अच्छा आप के पास सोना कितना है अच्छा दो तीन तोला होगा तो आपको कितना लो लोन चाहिए अरे मैम आपको चार पाँच लाख रुपये का लोन चाहिए ठीक है मिल जाएगा

आपको आपका पैन कार्ड लगेगा आपका आधार कार्ड लगेगा और अपने क्या है अपना बैंक का एकाउंट नंबर लगता है खाता ये तीन चीज़ होने चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए और आप हो सके तो आपके घर के वो दिन रश्ट्री हाँ उसकी फोटो कॉपी लगेगी नहीं तो प्रूप कुछ क्या होता है जैसे कि अपन को प्रूफ़ होता हे ना तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हाँ हाँ हाँ तो आप कल आप कल आ जाना आप कल आ जाना पहले आपका हम सोना चेक करेंगे मतलब देखेंगे हाँ उसके बाद आपको अगर आपका सामान सही है ना तो आपको हाल की हाल हम लोन दे देंगे हाँ हाल के हाल मिल सकता है

ठीक है कल आ जाना ओके